बाइक चलबैके टाइम ईसभ बातके मतलब ज्यादा ध्यानमे रखबाक चाही जे मतलब हमर पएरमे जूता यए कि नहि सरमे हैलमेट यए कि नहि किएकि कतहु अगर पुलिससभ पकड़ैत पकड़ैए तऽ पहिले पूछैए जे लाइसेंस कहाँ है लाइसेंस देखाउ हैलमेट यए कि नहि सरपर अगर नहि रहैए तऽ ओहिके लिए फाइन भरऽ पड़ैए ताहि दुआरे सभ मतलब ईसभ अपना सा सावधानी अपने बरतबाक चाही जे हमरा साथ यए कि नहि जेना कोनो भी बाइकके कागजसभ होइ छै ओहोसभ साथमे लऽ लेबाक चाही लाइसेंस लऽ लेबाक चाही तकर बादे घरसँ कतहु जयबाक चाही आ रास्तामे गाड़ी चलबैके टाइम इहो ध्यानमे रखबाक चाही जे चक्कामे हवा छै कि नहि ब्रेक ठीकसँ लगै छै कि नहि पेट्रोल छै या खतम छै तऽ ईसभ मतलब ध्यानमे रखैत तकर बाद गाड़ी चलेबाक चाही एहिसँ की होइ छै तऽ मतलब लोक अपन सावधानी अपने बरतै छै अगर एना नहि करै छै लोककेँ तऽ अपन सुविधा अपने होइ छै जेनाकि कतहु अगर गाड़ीमे ब्रेक नहि रहतै तऽ ओहिके वजहसँ कतहु एक्सीडेंट भए सकैए ककरहु जान जा सकैए ताहि दुआरे ईसभ अथि बरतबाक चाही जे केना मतलब गाड़ी चलेबै तऽ सभकेँ देख आगाँ पीछाँ देखि कऽ चलेबाक चाही जे किओ मतलब किओ ज्यादा ज्यादा फास्टोमे नहि गाड़ी चलेबाक चाही किएकि ज्यादा तेजीसँ गाड़ी चले चलेबाक चक्करमे मतलब गाड़ी कतहु पलटिओ सकैए तऽ ताहि दुआरे से ज्यादा तेजो नहि चलेबाक चाही आ आगाँ पीछाँ दायाँ बायाँ देखि कऽ चलेबाक चाही गाड़ी